تیئیس جون سترہ سو ستاون پندرہ اگست انیس سو سینتالیس چھبیس جنوری انیس سو پچاس دو فروری انیس سو اكیانوے تیئیس سپتمبر دو ہزار تیئیس